काम म्हटले कांय सगळ्यांचींच मतां एकच भशेन आसता तशें ना सगळ्यांक आप आपलीं टॅन्शनां आसता खूब तकलेंत विचार आसता तशेंच कांय गजाल्यो सारक्यो करच्यो बी आसात तांचेर मतां मांडलीं वा तांचेर विचार विचारले जाल्यार ते सदांच विरोधांत वता थोड्यांक जें एकट्याक सारकें दिसता तें दुसऱ्याक सारकें दिसता तशें ना पूण हाज्या खातीर हांव झगडतूच बसना सगळ्यांचें मत आसा तें आयकून घेता तांकां समजावपाक यत्न करतां तरी तीं आयकना वा आपलें तेंच खरें म्हणटात जाल्यार घेवन बसना तें थंयच सोडून दितां पूण थोड्यो परिस्थिती आपूण जावन सारक्यो करूं येता जाल्यार तांकां सारकें सांगपाचें तीं चुकतात आनी तांकां दिसता की आपुणूच सारकीं जाल्यार तांकां परतें परतें सांगून जाता तितले परेन योग्य ते वाटेन हाडपाचें प्रयत्न करतां